आं गोदोनि सोमोन्दैलाय बिदिनो सोर मुलि होजादों सोर मुलि होजाया आं बेफोरनि सोमोन्दोबो मिन्थियामोन आं ओमफाय दाबो दासिमबो आं फोथायनायाव गैया आरो बिदि सोरबा मुलि होनानै बुथारजानाय सोरबा मानाय आं बिदिखौ मानसिफ्रा थैयो बेमार आजारजों ओमफ्राय मानसिफ्रा बुङो बिदिनो सोरखौबा दायनि रायदों दायना रायदों होननानै आं बिदि आंनाव फोथायनाय गैया आरो आं दासिमबो मिन्थिया आंनि न'खरावबो रावबो जाफेर जायाखैबो आं मिन्थियाबो आं बेफोरनि सोमोन्दैनो आं गुरुथ'खौनो लाया आङो हायना मुलिखौबो आङो गोदोफोर होजादोंखोमा सोरबा सोरबा दाबो ना दंना मा आं मिन्थिया आरो हायना मुलि होनानै लायो ना मायो आं मिन्थिया आंनाव फोथायनाय गैया बेयो दासिमबो लाजादोंखोमा सोरबा सोरबा मुलिजों मोजां मोनजानानै सोरबा महरफ्रा मोजां थायोब्ला सोरबा हौवाया गोसो थोयाब्ला होनानैबो लायो सोरबा हौवाया होनानै लायोखोमा आं बिफोरनि सोमोन्दोखौनो आं दासिमबो मोखाङाव लाबोया आरो आं